दिक्खो जी नें अपनी गल्ल सनाना अपना साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ जेह्का में ढोल बज़ाने दी जाच सिक्खी गालडी आं में गालडियें दे कम्मे दी जाच सिक्खी साढ़ै डोगरी साढ़ै डुग्गर डोगरें च साढ़े च एह् ऐ के देवी देवतें मनदे बड़े ओह् में जात्तरां कराना उत्थां चार पैसे बा लब्भी जंदे और फसल बी लब्भी जंदी मक्कां कनक एह् गालडियां कम्म करने कन्ने में केह् फायदा होई जंदा के रूट्टी घरै दी जेह्की होई जंदी ऐ में कनक मक्कां घरे दियां होई जंदिया पैसा बी लब्भी जंदा में उन्नी सौ बानुएं बिच्च सिक्खेआ एह् कम्म इक दो साल दो त्रै साल लग्गे सिखदे ते अज्ज बी ना ओह् गालडियें दा कम्म करना अपने पिण्ड च नैं गालडियें दा कम्म करना एह्ॅदे च मिकी फायदा बड़ा ऐ कि देवी देवतें मन्नने अस देवी देवतें दी बड़ी भगती करदे लोग ते में गालडी आं फिर बाज़ा बी बज़ाई लैना में बाज़ा बी सिक्खे दा में लोकें दै ब्याह् शादियां ब्याह् कारज होंदे लोकें दै उत्थैं बाजा बज़ाना में ओह्बी में कला जानना बाजे दी थोह्ड़ी बहुत जादै नी थोह्ड़ी बहुत ओह्बी जानना पैंह्ट साल उमर ऐ मेरी इसलै बी बाज़ा बज़ान्नां में और जात्तरां बी करान्नां ते बड़ा फायदा ऐ पराने टैम च किश बी नेहा पैसै थ्होंदे अजकल पैसा थ्होंदा ऐ शैल पैसे लब्भी जंदे जात्तरां करान्नां में फसल बी लब्भी जंदी दाना फक्का बा लब्भी जंदा पैसे बी लब्भी जंदे ते टैम पास शैल होई जंदा ते ब्याह् कारज होंदा ता बाज़ा बी बज़ाना में बाज़ा बी बज़ाने जन्ना एह्बी कला थोह्ड़ी जानना में थोह्ड़ी बहुत एह्दा बी मिकी फायदा होई जंदा पैसा लब्भी जंदा ते पराने टैम गरीबी बड़ी ही उसलै किश नेहा अजकल पैसा शैल लब्भी जंदा शैल टैम पास होई जंदा अज कल इसलै